हेलो सर नमस्कार कहलहुँ अहाँके समस्तीपुर महिला कॉलेजके महिला कॉलेज यऽ उहाँके ब्यवस्था टाइम आरपर फॉर्म ओम सप्लाइ होइए कि नहि कतऽ हँ ओ पढ़ाइ ओढ़ाइ वहाँ महिला कॉलेजमे ठीक चलैए आओर सब ओ भी महिला कॉलेजके किछु भी मतलब जे किछु अहाँके ठीक नहि लागैए ओ ठीक ओहो सब ठीक हो जेतै किछु दिनमे इधर तऽ प्रोफेसर आर आबैत छथि कि नहि कहलहुँ कि सर आबैत छथि कि नहि

हूँ आओर भी मतलब किछु फॉर्म ओमके बारेमे जे किछु अहाँके ठीक नहि लागैत अछि हँ हँ नहि अच्छा ओहो सब ठीक भऽ जाएत किछु दिनमे ओहो सब थोड़े दिनमे ठीक भऽ जाएत सब विधि ब्यवस्थासँ ओ कऽ देब ठीक अछि ठीक छै भऽ जाएत सबकिछु ठीक धन्यवाद